आ जॉयस्टन उलयता तूं ह्या दिसानी तूं ह्या दिसानी कॉलेजी येयना हा तुगेले टुवॅल्थाचो पर्फोमन्स बरो आशिल्लो पूण आतां कित्याक एपसंट रावता आनी तुगेली सॅवँटी फाय पर्संट यें जाय आ मागी तें तुंवें कॉलेजीन येवन तुमी सबमीट करपाक जाय आनी सांगपाक जाय प्रिंसिपलाक अशें अशें आसा म्हणून आ माय तुंयें तें कॉलेजी येवन मागीर पळोपाक पडटलें तूंय तें मॅ तुगे मॅडिकल सर्टिफिकेट बीन हाडून दिवपा पडटली डॉक्टरा कडल्यान डॉक्टर दितलो सर्टिफिकेट मागीर तूंय प्रिंसिपला मेळपाचें

तुगें तें फॉर्म भरून माय प्रिंसिपल सांगतल् तुका ना तें ह प्रिंसिपल सांगतल् तुका एग्जाम बरो कांय ना ती प्रिंसिपला कडे उलोवपा तुंवें येवन